हमरासभके मुख्य परिवहन जे छै जे सड़क हमरासभके ठीक नहि अइ कतहु ढहल कतहु ढनमनाएल कए बेर बनलए नहि बनलए एहन बात नहि छै आ सवारीके तऽ असुविधा रहिते अइ मानि लिअ एखन ई रिक्शा चललए जेनाकि टेम्पू छै तऽ ईसभ कखनहु भेटल कखनहु नहि भेटल अगर भेटबो कयल तऽ भाड़ा बहुत भेलै तऽ हमरासभके मधुबनी जाइमे एहिसभमे दिक्क्त अइ नहि अइ एहन बात नहि छै आ ट्रेनसँ तऽ हमरासभके कोनो एहन बाते नहि अइ तऽ ईसभ कनी हमरासभके कनी विशेष परिस्थिति अइ आ अगर टेम्पू भेटियो गेल तऽ एतेक भाड़ा कहैत छै जकर कि अथिये नहि छै तऽ ईसभके हमरासभके बड्ड दिक्कत अइ तेँ सभसँ पैघ दिक्कत अइ जे सड़क हमरासभके ढङ्गसँ नहि अइ तऽ सड़कके तऽ बेसी दिक्क्त छैहे हमरासभके